जय झूले मां अशोक जेसवानी तो ॻाल्हायां असांजी सिन्धी ॿोली ॾाढी मस्त ॿोली आहे सवली आ्हे सभिनी खे वणदड़ ॿोली आहे असांजे आर्य आसे पासे में सभु सिन्धी रहंदा आहिनि बाज़ार ॿि सॼी सिन्धिन सां भरियलु पई आहे असीं जॾहिं ॿि किथे कुझु ख़रीदारी करणु वेदां आहियूं त माण्हू सिन्धी में ॻाल्हाईंदा आहिनि ऑटो रिक्शा ॿि अॼुकल्ह उन्हनि खे बि सिन्धी भाषा ईंदी आहे सिन्धी में ॻाल्हाईंदा आहिनि असांजी सिन्धी ॿोली अहिड़ी त मिठड़ी ॿोली आहे जेका सभिनी खे वणंदी आहे सिन्धी ॿोली जे बारे में छा ॻाल्हाइजे इननि जे लाइ त को बि शब्द ई काने ए अहिड़ी मिठी सवली सभनी खे सम्झि में अचणु वारी ॿोली आहे असीं वापार में बि जेको ॿिल विल कंदा आहियूं घणे भांगे सिन्धिन में कंदा आहियूं सिन्धीअ भाषा में लिखंदा आहियूं